भारताच्या संविधानांत एक अध्यक्ष एक प्रधान मंत्री आनी प्रत्येक राज्याचो एक मुख्यमंत्री आसता मुख्यमंत्री निवडपाक लोकसभा निवडणूकी जाता तातूंत लोक आप आपल्या कॉन्टीट्युयन्सिंतल्यान एक आमदार निवडटा आनी ज्या पार्टीचे चड आमदार निवडून येता ते आपल्या भितर एक मुख्यमंत्री निवडटा प्रधानमंत्री खातीर राज्यसभा निवडणूकी जाता जातून मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आसता ते एक प्रधान मंत्री निवडटा पोलिटीकल पार्टीज आसात भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी काँग्रेस